جی میں ریسٹورینٹ سے بول رہی ہوں جی ہوم ڈلیوری بھی ہو جاتی ہے اور ہمارے ریسٹورینٹ میں بھی پارٹی کرتے ہیں آپ کو کیا کیا چاہیے آپ بتا دیجیے جی جی ہمارے بہت ایکسپینسیو ایریا ہے بہت اچھی ٹیبلس ہیں ہمارے یہاں پہ اور اے سی وغیرہ لگی ہوئی ہے آپ کو ساری سیدھا جو بھی آپ کو چاہیے یہاں پہ اویلیبل ہے آپ یہاں پہ بھی پارٹی کر سکتے ہیں اور ہاں آپ کو ہوم ڈلیوری بھی کر سکتی ہوں آپ جیسا اچھا سمجھیں

جی جی اور ٹومیٹو شوربا اور اچھا اچھا اچھا آپ جی جی بالکل ملے گا ہمارے پاس اور بھی کچھ ہے حیدرآبادی بریانی رَس گُلے اگر آپ کو میٹھے میں کچھ چاہیے تو بتائیے گا ہمارے پاس وہ بھی ہے آپ کو آپ کو سوچنے سے بھی زیادہ یہاں کا سیٹ اپ بہت اچھا آپ کو ملے گا یہاں پہ سب آتے ہیں پارٹی کرتے ہیں آپ ایک بار آ کے دیکھ لیجیے خود ایک بار آ کے اچھے سے تحقیقات کر لیجیے پھر اُس کے بعد آپ ڈیسائڈ کر لیجیے گا ویسے تو ہم ہوم ڈلیوری بھی کرتے ہیں اور پھر یہاں پہ بھی لوگ پارٹی کرتے ہیں اِس طرح سے آپ کو سب کچھ ٹائم سے پہلے مل جائے گا آپ سنڈے کو لے کے اپنے دوستوں کو آ جائیں ہاں ہم جی آپ ایک دفعہ ڈش کا نام بتائیے ٹومیٹو شوربا کو نا آپ کو کم سے کم دو ہزار لگ جائیں گے پانچ لوگ کے لیے پانچ سو روپئے پر پلیٹ ہے آپ بتا دیجیے کتنی پلیٹ آپ کو چاہیے جی جی ٹوٹل آپ کو پورے پانچ ہزار کا خرچہ پڑ جائے گا آرام سے اُس سے زیادہ کا بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کچھ کولڈ ڈرینکس یا پھر رَس گُلہ چاہیں تو کھانا ہاں ہاں آڈر آپ بتائیے میں لکھ لوں گی اور ویسے میں نے سن لیا میں لکھ لوں گی اور آپ کا آڈر ٹائم سے پہلے آپ کو آپ کی ٹیبل پر مل جائے گا بائے بائے اوکے تھینک